छठ परबमे हमे सभलोक पहि पहिला दिन करै छिए पहिला दिनमे नहाइ खाइ करै छिए तऽ नहै खएलहुँ तब बनेलहुँ चावल नहि दा सबजी रोटी दालि चावल दोसरका दिनमे बनबै छिए खीर रोटी रोटी दोसर तेसरका दिनमे पुआ पकमान छानि उनिके बनबै छिए तऽ तेसर तेसरका दिनमे खतम होइ जाइ छै ओकरबाद एँ कि कहै छै दुरगा दुरगा पूजामे हमलोक पहिला दिनमे पहिल पूजा होबै छै तऽ ओहिदिन कलशा गड़बै छै घरेमे गड़बै छिए कलशा कलशा गड़ैके पहिला पूजा करै छिए दोसरका दिनमे दो दोसरका पूजा होइ छै तऽ दोसरका पूजा होल तऽ दू दीप बारलहुँ तेसरका दिन होल तऽ तीन दीप बारलहुँ एनाहि करै छिए ओकरबाद एगो नओ दिनके नवराति करै छिए नओ दिन सहल रहै छिए नओ दिनके फलहार करै छिए रातिके अमनिआँ खाना खाइ छिए आओर ओकरबाद आठ अठमा दिन जाके जगरना होबै छै तऽ ओहिदिन जगरना होबै छै तऽ दिनभरि सहल रहै छिए रातिके जगरना होइ छै तऽ तकरबाद सबकिछु करिके जगरना हँ ओकरबाद जऽ जऽ जे दिन जगरना होइ छै ओहिदिन भोरे अष्टमी करै छिए तऽ सहल रहै छिए नओ गो दस एगारह गोके कुमारि कन्याके जिमबै छिए नओ गो नवरात्रि करै छिए नवरात्रिमे रहलहुँ नओ दिन सहले रहलहुँ फलफूल खाइत रहै छिए बनबै छिए खा अथी बनेलहुँ मिठाइ बनेलहुँ पेड़ा बनेलहुँ रसगुल्ला बनेलहुँ लड्डू जिलेबी से सब बनेलहुँ ओकरबाद ओ नओ दिन खानामे बड़ खएलहुँ दिनके फलाहार बनेलहुँ तऽ कहिओ साबूदाना खएलहुँ कहिओ सेब बनै सेब खएलहुँ कहिओ बेदाना खएलहुँ कहिओ काजू किसमिश खेलिए इएहसब खाके नओ दिन रहै छिए ओकरबाद जगरना दिना ओकरबाद बाल बच्चाके नया नया कपड़ा लत्ता कीनि उनिके दै छिए सभ सभ परिवार मिलिके खूब बढ़िआँसे दुरगाजीके मनबै छिए दुरगा पूजामे इएहसब कएलहुँ खोँइछा ओँइछा भरलहुँ भरि उरिके ओकरबाद होली भी आएल तिल सँकराति आएल तिल सँकरातिमे सिरापर तिल तिल चाउर चढ़ेलहुँ ओकरबाद सतञ्जा भुजलहुँ चढ़ा उढ़ाके तब सब बाल बच्चाके देलहुँ बाल बच्चाके दै उके अपने भी कुल खएलहुँ आओर मुसलिममे परब ओ ओकरा सभके होबै छै रोजावला परब होबै छै तऽ ओसभ अपने मनबै छै ओकर बात तऽ बतैलहुँ इएह ओ कि अपन तरहसे हम अपन मनबै छै हमे ओतेक कि कहै छै नहि जानै छिए लेकिन ई एक लाइनमे कहि देलहुँ तिल सँकरातिमे बनबै छिए बनेलहुँ किछु नहि इएह सतञ्जा भुजलहुँ सतञ्जा भुँजिके ओकरबाद दोसरका दिन चढ़ेलहुँ तिल चाउर सतञ्जा चूड़ा मिट्ठा पण्डीजीके जिमेलहुँ खिलेलहुँ ओकरबाद सभके खिला उलाके ठकुरबाड़ी उकरबाड़ी दैके तकरबाद अपने खाना खएलहुँ